माए जी दालि माखणी दालि बसर पातियूं भिंडियूं गोगरियूं टूक पटाटा गुल साई भाॼी कढ़ी चांवर दालि पकवान भूगा चांवर तहरी बिह टमाटे जी चटणी सिङरियूं मटर फली